تین سال پہلے کے موبائل میں اور آج کے موجودہ دور کے موبائل کے اندر بہت فرق ہے پہلے موبائل بہت سمپل ہوا کرتے تھے اس میں آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ آج کل کے موبائل بہت زیادہ ایڈوانس ہے اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ براؤزنگ کر سکتے ہیں پیمنٹ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے موسم کا حال بھی جان سکتے ہیں وغیرہ اور میں جو میں جو جیو کا کنیکشن استعمال کرتی ہوں اس کے لیے میں تین مہینے کا ریچارج کراتی ہوں پہلے میں پہلے کے مقابلے نیٹورک کنیکشن بہت اچھا کام کرتے تھے اور انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت تیز آتی تھی جیسے